हाँ मुझे उस समय के बारे में बहुत अच्छे से याद है जब मैं खेती करने अपने नानी के यहाँ गई थी क्योंकि मेरे नानी के यहाँ बहुत अच्छी खेती होती थी पर उस समय उस कार्य स्थल पर मुझे एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम करना पड़ा क्योंकि फसल थोड़े से बरसात से भी खराब हो सकती थी इसलिए क्योंकि ठंड का समय था और आचानक से वहाँ पे जोर से बारिश होने लगी बिजलियाँ भी कड़कने लगी लोग इधर उधर भागने लगे सब तरफ उतल पुथल हो गया जिसके वजह से मेरी नानी बूढ़ी थी वह कहीं भी जा नहीं पा रहीं थी इसलिए मैंने उस परिस्थिति को संभालने के लिए उनका हाँथ पकड़ा उन्हें एक पेड़ के नीचे ले गई और उन्हें बरसात से बचाया